ہلو کیا آپ یونیورسل ڈرائی کلینر سے بول رہے ہیں ایسا ہے ہمارے کچھ کپڑے دھلنے ہیں آپ کے یہاں پر دھلتے آ رہے ہیں بہت سالوں سے ہمارے دادا دادا پر داداؤں کے کپڑے دھلتے آ رہے ہیں آپ کی دکان سے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کچھ آپ کے کپڑے دھلوائے ہے تو اس میں کپڑے کچھ مسنگ ہو رہے ہیں ابھی ہم نے چار کرتے پاجامے دیے تھے دھلنے کے لیے تو اس میں چار کرتے آئے ایک پاجامہ مسنگ ہے

ہم نے ایک جولائی کو کپ ایک جولائی کو کپڑے دیے تھے وہ تین جولائی کو ریٹرن واپس کپڑے آ گئے تھے اس میں ایک پاجامہ مسنگ رہا تو اس کو ذرا آپ ذرا چیک کروا لیجیے

بلو کلر کے تھے کچھ دو بلو کلر کے تھے دو وائٹ کلر کے تھے وائٹ کلر والا ایک پاجامہ مسنگ ہے چار چادر چار چار چادر اور چار تکیے بلوائے تھے ان میں دو دو تکیے نہیں آئے ہیں باقی چادر اور دو پلو تو آ گئے ہیں

اوکے اوکے